हय हय हय हय तुमकां हांव येदोळसान फोन करतालो हय हय कारण हांव फोन करपा कारण इतलें आशिल्ले कि तुमगें थंय हांवें एक बिबटो मेला गाय कोणी धल्ला अश किद ते म्हाका म्हायती मेळलेली

आतां आतां एक एक आसा काय खूब जाण आसा हें वाघ हय हय आतां फक्त आतां ये सुण्याक धरतां काय आनी माजरां बिजरांक व्हरता बिन आ ओके तुमकां किदें दिसतां

म्हणजे हो कोणी कशें करून मारल्ला फारान मारलो काय बेश्टो किदें बाँब दवरलो आ हा हा हय हय ओके बरें हांव आमगेल्या मनशाक वा पयली इनस्पेकशनाक धाडटा थंय खंय किदे आसा तें पळयता आनी मागीर सांपळो आमी लावपाचो प्रोविजन करतां पूण सांपळो खंय रावतां आनी खंयच्या खंयच्या वाटेन येता तो तुका कितें आयडिया आसा

आनीक त्या ऐरयेन हय त्या ऎरयेक न्ही आमगेलें फोरेस्टाचे गार्ड बिर्ड आसता ते बी पावलां ते सायडिन किदें खबर तेंका सांगलात बिन आ हा हा ओके फक्त बिबटेंच पट्यांचो वाघ बिन दिसतां बिन किद ओके आतां ही घटना कितल्या दीस जाले घडूंक लागल्यात ते सायडिन

आ हा हा हा हा ओके हांव किदें करतां हय हय आयज हय शक्य आसल्यार आयज हांव येतां पळयता आनी मागीर फाल्यां ना जाल्यार परवां एक दोन दिसां भितर म्हणटा तशें आमी सांपळो लायतात आनीक धरतां बरें बरें बरें बरें आनीक तशें काय हें ना म्हणजे आमकां फक्त त्या वाघाचो रस्तो म्हणल्यार तेणें वाट खंयच्यान किदें आसा तितलें सागंल्यार पुरो आनी काय ना तुमी तुमच्या गांवातले स्पोटेला कडल्यान मातशें विचारून बिन घेयात बरें बरें बरें